हमारे जबलपुर शहर में कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं हनुमान जयंती नर्मदा जयंती जन्माष्टमी और अन्य कई कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और सबसे अच्छा मेरे को हमारे यहाँ हनुमान जयंती लगती है हनुमान जयंती के दिन जगह जगह पूजा और भंडारे होते हैं जबलपुर में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर रानीताल मंदिर है पंचमुखी मंदिर है वहाँ पर बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है उसके बाद नर्मदा जयंती जो है बहुत ही पूजनीय होती है महादेव जी को जो जल चढ़ता है वह भी नर्मदा जयंती का ही नर्मदा जी का ही चढ़ता है तो नर्मदा जयंती का भी बहुत विशेष त्योहार है जबलपुर में और कई जन्माष्टमी के दिन भी बहुत प्रकार के जगह जगह पर जन्माष्टमी मनाई जाती है होलिका दहन होता है होलिका दहन में रावन को जलाया होलिका दहन होता है दिवाली होती है दिवाली के बाद देवाली में भी बहुत पटाखे फूटते हैं और कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है और जो बाहर के लोग रहेते हैं उन्हें देख कर भी बहुत अच्छा लगता है कि जबलपुर जैसे शहर में इतने अच्छे से सारे त्योहार मनाए जाते हैं